गामघर तऽ नीक छै अपना गामघरक लोक सब केहन नीक छै सबटा भाषा सुन्दर छै देखैमे नीक लागै छै सब नीक छै सब कुल पलिवार सब चलबै मे नीक छै शादी खेप लगै छै त खूब बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं छै अच्छा छै सब समाज अच्छे छै गोतनी जेतनी जे छै से सबटा अच्छे छै बड्ड नीक लागै छै सब बढ़िऑं आराम सॅं छै आराम सॅं खानाखाइ पीयै छै रहै छै सुख सॅं